रोंगौथि बयहाबो गाव गाबागाव जुनिया रोंगौथि थायो आंहाबो बेबायदिनो मोनसे जि दानो गोसो जायोमोन उन्दै समाव बिराद जि दानो गोसो जायोमोन आङो मालायफोरनि जि दानायफोरखौनो सालखुन्थायाव गसंनानै माबायदि दादों नायहैबाय थायोमोन बेबायदिनो बिमायाबो जि दानाय समाव बिमाजों थाफानानै माबायदि सोङो माबायदि दायो नायनानै बिदिनो लासै लासै बिमायाबो फोरोंनायजों लोगोसे आरो आंबो गोसो जानाय दानो लुगैयोमोन नालाय बिदिनो सोलोंनानै दानाय जादों जिफोरखौ ओमफ्राय बेबायदिनो आग'र एरनाय आग'र एरनायखौबो मालाया माबोरै माबायदि एरो आग'रखौ बेबायदिनो आग'रखौबो मालाय एरनायखौ नायनानै ग्राफआव आग'रखौ माबायदि दाननांगौ बेखौ नायनानै जिआव एरखांनाय जायोमोन आग'रफोरखौ ओमफ्राय हायोबा आङो जिफोरखौ बिदिनो हाबाथाय दायोमोन सम मोनबाथाय दायोमोन ओमफ्राय दानाया सम मोनानालाय जिफोरखौ दानाय जाया बिदिनो दकानाव कम्पिउटार द'खानाव थायो कम्पिउटार द'खानाव थानानै हौवाजों हेफाजाब होफायो बिनि थाखायनो आं जिखौ दानो टाइम मोना दाबो टाइम मोनबाथाय आं जिफोरखौ दानानै बिदिनो फान्नो गोसो जायो बेबायदिनो आंहा दानि जुगाव आरो इन्दि इन्दि सिफोरखौ बुहुथ दाम मोनो सिगां समाव इन्दि जिफोरखौ बारा दाम होआमोन आरो मा होनो इन्दि खुन्दुंफोरखौ सिगाङाव इन्दि एम्फौ लानानै बानायनाय जायोमोन खुन्दुंफोरखौ ओरैनो आखाइजों लुनानै दायोमोन दानिया बांसिनानो इन्दि खुन्दुंखौ आखाइजों लुआबासिनो मेसिनजों लुनायखौ लानानै बांसिन इन्दि जिफोरखौ दानाय जायो इन्दि जिफोरा आग'र गिदिर गिदिर एरबाथाय मोजांथार नुयो नालाय ओंखायनो मानसिफोरा मेसिनाव आग'र गिदिर गिदिर बानायनानै दानाय जायो बिदिनो बेबायदिनो आंहा बारा आखाइनि खामानि रोंगौथि गैयाबाबो बिदिनो जिफोरखौ दानानै हेन्ड लुम खालामनो गोसो जायो आंनि जुनिया रोंगौथिया बेखिनियानोसै